नारजि अमा बिराथ संनो गोरों आरो अनलाबो संनो गोरों आंनि संनायखौबो मानसिफ्रा गोथाव होनो आंथ' जानो बिबा हरो आं फाना जा सङो ओंख्रिफोरखौनो गासिबो गोथाव होनजोबो आंनि संनाय खावनायखौ आरो बयबो जानो बियो आं फाना नालाय आं हरजोबो दालि सङो नारजि अमा सङो अनला सङो गासिबो ओंख्रिखौनो संजोबो लाफा मुला गासिबो मा मैगं दङ हाथाइयाव मैद्रु मैला संजोबो आरो आङो फाना आंनि संनायखौनो गोथाव मोनजोबो गासिबो आरो जायनो लाङो बेनो मोनजायो ओमफ्राय आंथ' फाना नारजि अमा सङो आरो गोथाव मोनजायो होनो लांफैयो हरो आङो

नारजि अमाखौ माबायदि सङो बेखौनो आङो सङो जाहोयो खारदै होनांगौ बा बायदिसिना बानलु संख्रि होनांगौ आंनि संनायखौनो गोथाव मोनजोबो मानसि गासिबो मानसिफ्रा दा जेखौ थिनो बेखौ सङो आरो गोसो जाबानो आं सङो जि खस्थ' संबोनाय मावबोनाय जाबोनाय आंनो रोङै गैया गासिबो रोंजोबो संना होजोबो गोदो खस्थ' मोननाय मालायजों रोंनाय हिन्जावफोरनि जोबथा खस्थ' माइ सौनाय माइरं खुनाय थिखां हाया हाया बायदिसिना मावनानै जानाय जोबथा खस्थ'खौनो आङो मोनबोजोबनाय ओंख्रि ओंखाम संनायबाबो मावनाय दांनाय गासिबो खस्थ'खौ आं मोनजोबखानाय मोनथिजोबखायो हिन्जावफोरना सिखारबानो सिलानि